यात्राके लेल बहुत से सुन्दर जगह भऽ सकैए आओर लोकके अपन अपन पसन्दो छै लेकिन हमरा हिसाबसँ आओर हमरा मोनसँ पहाड़के यात्रा जे होइ छै ओ बहुत ही शानदार यात्रा होइ छै पहाड़पर अहाँके अलग आनन्दमय वातावरण बनल रहै छै जेकि प्रदूषणके भागदौड़के आओर सङ्ग सङ्ग हल्लागुल्लाके जिनगीसँ बहुत हटिकऽ रहै छै आओर अहाँके पहाड़पर बहुत ही सुन्दर अनुभूति आएत लागत जे हम कतहु स्वर्गमे छी सङ्गे सङ्ग अगर ओहि समयमे किछु बर्फबारी भऽ जाइ तऽ ओकर तऽ मजा अलगे दुगुना भऽ जाइ छै ताहि दुआरे हम पहाड़के यात्रा बहुत पसन्द करै छी